महिलाओं को तो बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए दिया जाता था उनसे उनका घर का सारा काम कराया जाता था घर का ही काम करने के लिए बनी है बेटियाँ घर में रोज़ रोज़ किच किच झगड़ा जो भी काम करना पड़ता था बेटीयों से ही क्योंकि तुम बेटी हो तुम्हारा घर में ही अधिकार है घर से बाहर कदम मत रखो लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका बदली है क्योंकि महिला भी आगे बढ़ी है कदम घर से बाहर से निकाली है और वो पढ़ना लिखना सीखी है जिस दिन से महिला पढ़ने लगी है महिला भी अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वो ये समझने लगी है कि जितना हक पुरुष को है उतना हक हम महिला को भी है महिला क्या नहीं कर सकती है महिला सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है पढ़ाई लिखाई में लड़के लड़कियां को समान अवसर अब मिलने लगा है अब मिलता है जिस दिन से शिक्षा विभाग चला है उस दिन से लड़का और लड़कियाँ में कोई मतभेद कोई परहेज कोई पाबंदी नहीं है हम लोग को सम्मान दिया जाता है हम बहुत खुश हैं जिस दिन से बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं उसे सम्मान दिया जाता है इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में महिला पुरुष से कई गुना आगे निकाल चुकी हैं बहोत आगे निकल चुकी हैं उन्हें उन्हें हर चीज़ जैसे पढ़ाई करने में भी महिला को बहुत अच्छा मन लगता है जो भी काम क्यों ना हो धरती से लेकर आसमान तक महिला ही सारा काम सम्भालती है एरो एरोप्लेन चलाने में महिला भी हकदार है वो भी चलाती वो भी पायलोट है हम अप महिला को क्यों नीचे स्तर से देखें वो तो पुरुष से ज़्यादा काम करती है घर सम्भालना परिवार सम्भालना बच्चे सम्भालना उसके बाद नौकरी सम्भालना ये किसी जिम्मेदार पुरुष नहीं उठा सकते हैं वो एक शक्ति स्वरूपा माँ माँ महिला ही है जो ये सारा काम सम्भाल सकती है और शिक्षा जिस दिन से शिक्षा सबको मिलने लगा है उस दिन से सब लड़का और लड़की को समान अवसर मिलने लगा है तो इसीलिए हम सोचते हैं कि और भी और भी शिक्षा मिले घर बैठे शिक्षा मिले जिससे कि महिला आसानी से सारा काम कर सके घर का भी काम कर सके आउर पढ़ाई भी कर सके महिला और पुरुष में सम्मान बराबर मिलना चाहिए